اتر پردیش میں مرکزی ہیلتھ کیئر پالیسیاں اور ریگولیشنز بھی ہیں یہاں پر دیکھ بھال کے معیار بھی بہت اچھے ہیں اور پر بھی اس کا بہت اچھا اچھا اثر پڑتا ہے یہاں پر نگرانی کے ادارے بھی ہیں قانون ہدایات معیارات سب کچھ ہے اویلیبل ہیں ہمارے یہاں اتر پردیش میں مرکزی ہیلتھ کیئر اکثر ہفتے پندرہ دن میں لگائے جاتے ہیں جو کہ مطلب جس میں ہم ہر ناگرک کا ہیلتھ چیک اپ کیا جاتا ہے فل باڈی ہیلتھ چیک اپ کیا جاتا ہے جو کہ ہر کسی کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں